भारतआवना गासिबो मानि फिफटि पार्सेन्ट मानसियानो साहा लोंनो मोजां मोनो आमफाय साहा नङाबानो दिनानो सोलिया दा जोंनि जायगायावनो बुंनो बुंनो थाङोबा जोंनि फुङाव सिखारनायनिफ्राय मोनासिम साहाखौ नांथारगौ आरोना मानि फुङाव लाला साहा लोंग्रोबाय सोरबा खायसे गायखेर साहा लोङो बिनिफ्राय सानजौफुफोराव लोङो सोरबा मोनाब्लियाव बिब्दि लोङो बिनिफ्राय साहाया जोंनियावनो आसामाव मानि आसाम मानि दि माबा उदालगुरि डिस्ट्रिकयावनो जोंनि करामर होन्नाय मोनसे जायगा दं बेयो मानि मुंदांखा साहा साहा बागान बेयावहाय कारखानाबो दङ ओमफाय साप्लाय दिहुनो बिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हादोराव साप्लाइ थाङो जेनिखा जोंनि खाथियावनो डिमाकुसियाव टेनजिं बड'सा होन्नायनि बिथांनि साहा बिलाइयाबो बहुथ फेमास आरोना बाहेरायावहाय थाङो ओमफाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राबो फैनानै जोंनि एरियायाव फैनानै बागानफोरखौ नायफायो आरो ओमफाय साप्लाइखौ मारै दिहुनदो बेखौबो नायफैयो ओमफाय जोंनि साहाखौ ग्रिन टिखौबो बहुथ मोजां मोनो मानि बाहेरायावहाय साप्लाइ थाङो आरो आमफ्राय दा माबा मोनसे प्रग्राम जाबानो जोंनो साहा नङाबानो जाया साहाखौ जेरैखि जायाबाबो नांथारगौ माने दा जेनेखा बुंनो थाङोबा आंबो आंबो मानि साहाखौ जोबोर मोजां मोनो सिखारबानो आंनो साहा नांगौ फुङावनो साहा लाल साहा लोंबाय लोंनायनि उनावसो मानि आंनि खामानिया जागायजेनो आरो न'आवबो बिनिफ्राय गायखेर साह मानि स्पिसियेलि आं गायखेर साहाखौ बहुथ मोजां मोनो ओमफ्राय आंनि फुदुंनायनि स्टाइला जाबाय आं मानि गायखेरखौ गायखेरजों दैजों समान समान होयो होनानै साहा बिलाय होनानै इसे गोदौ होबाय बिनि उनाव एलाइसि होयो ओमफाय दाल सिनि मालाबा होयो ओमफाय लं होयो बिनिफ्राय होनायनि उनाव जेथिया साहाखौ खांनो मानि गोदौ खांना साहा बिलाइनि खालारया ओंखारो जेथिया बेनि उनाव आं मा खालामो खांनोसै समावसो आङो सेनिखौ होयो बिदि होब्ला मानि खालारखौ आं मानि मोजां जानाय मोनो आरो आमफाय साहा फुदुंनाया बयनियाबो बेलेग बेलेग स्टाइल थायो आंनिया बेफोरबादि स्टाइल आरो ओमफाय आं साहा नङाबा आंनि दिनानो सुरु जाया आरो साना आं दिनाव साहाखौ खेबथाम खेबब्रैखौ साहा लोङो आरो आंनि साहाखौ पेब्रेट होनबाबो मानि गोरोन्थि जानाय नङा आरो आंनि बुंनाया बेयावनोसै